दस दस हज़ार दो सौ उनचालीस सत्ताईस हज़ार तीन सौ पचपन पच्चीस हज़ार चार सौ तीस अट्ठाईस हज़ार चार सौ अठहत्तर उनतीस हज़ार दो सौ सात